मानसिनि जिउआव गेलेनाया थांना थानायनि मोनसे राहा होनब्लाबो बारा बुंद्रायनाय जानाय नङा मानो होनना बुङोब्ला जोङो गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोंहा जोंनि देहा सोलेरफोरखौ थाजिम गोख्रों खालामनानै लाखिनो हायो आरो गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोङो गावजों गाव अनलायनाय आरो खौसेथियाबो बांनो हमो मानो होनना बुङोबा मोनसे फुटबल गेलेनाय बादायलायनायाव जोङो खमावबाबो मोनसे हानजायाव जिसे जिसे गेलेगिरि नांगौ आरो मोननै थिमखौ लायोब्ला नैजिनै गेलेगिरिफोर जायो बिसोरनि गेजेराव जोंहा सिनायथिबो जालायलायनो हायो आरो गोबां बे गेलेनायनि गेजेरजों जोंहा गोबां समाजारि आरो हारिमुवारि सोलायसोलबो जायो जोङो फुटबल गेलेनाय एबा जायखिजाया मोनसे गेलेनायखौनो जोङो जिउनि थांनानै थानायनि राहाबो खालामना लानो हायो आरो बेजों जिउआव गावनि जिउखौ दैदेनलांनोबो हायो जेरै जोंहा बरनि गेजेराव गोबां गेलेगिरिफोर दं जायनाखि गोजौ लेबेल बा गोजौ थाखोसिम थांनानै गावगावनि सिनायथि आरो थांनानै थानायनि राहाबो बानायनो हादों जेरै जोलुर जोलुर गेलेनायनि बेलायावनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा हलिसरन आरो दुरगा बर' होननाय सानै गेलेगिरिफोर दं दिनै दुर्गा बर'वा जोलुरफोरखौ जोनो थांला बिथाङा सिगांहाय जोयोमोन दा हलिसरनानो जोंना आइ एस एल आव गेलेगासिनो दङ बर' हारिनिफ्राय बिथाङाबो दिनै बयजोंबो सिनाय जादों आरो गावनि जिउखौबो फुटबलनि गेजेरजोंनो मोजाङै मोजां दैदेनलांनोबो हादों जोङो बयबो बिथांमोननिफ्रायनो सोलोंना लानो हायो जे जोङो ओ गेलेनायनि गेजेरजोंबो जोंहा जिउखौ दानो हायो होननानै गोबां सुबुंफोरा सानो जे गेलेनायनि गेजेरजों जिउखौ दानो हाया सरखारि साख्रि मोनबासो जिउखौ दानो हायो नाथाय बेबायदि नङा जोङो गेलेनायनि गेजेरजोंबो हलिसरन मोनखौनो एकजामफोल हिसाबै लायोब्ला जोङो जोंनि जिउखौ दानो हायो आरो